आंनि न'आव बिदा फंबाय एबा बिब' बिनानाव जों गासैबो अनज्लायनानै ज' ज'यै न'खरखौ दैदेनलाङो जायनि फलाव जोङो बिफा गैजारोङै हिसाबै जों बिब' फंबाय बा बिदा बिनानाव ज'यै अराय लोगो नांनानै न'खरखौ सामलायनायाव बिमाखौ मदद होयो जोंनि जानोखि साननाय हनाय गासैबो फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय प्राय गोरोबनानै दं बिनि गेजेराव रावजोंबो एना एनि गैया नांज्लाय खमलाय जानो रोङा बिदिनो मिनि खुसि थालायबाय थानाय जायो बिब' फंबाय मिलायलायनानै बिदिनो फरायनाय फोराव थुलुंगा होलायनानै जों बयबो समानै समानाव फैलाङो जानाय लोंनायनि बेलायाव जा एसे एनै लाबोनाय आदारफोरखौ गरसे जा गरनै जा जोङो रानलायनानै जालायनो थाखाय मिलायनानै थायो बेनि गेजेराव सोरबाफोर सोरनिबाफोर सोस'ननायाव गोरोबनाय गैयाब्लाबो जों न'खरैनो जयैनो लोगो नांना प्रब्लेमफोरखौ सल्भ खालामनायाव आवगायलाङो जायनि थाखाय जोंहा जोंनि थाखाय न'खराव जेबो दावराव दावसि बा नांज्लाय खमलाय जानायनि बिदि समभाब'ना एसेबां माने गोरलैयै सफैया